ہیلو سر سر میں نے کل کے لیے ٹیکسی بک کی تھی جی سر آپ کس وقت آ جائیں گے

جی آپ چیک کر لیجیے جی دیکھ لیجیے

آڈر نمبر ہے ٹو سکس ٹو نائن بی اے

جی ہمیں کل ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے ٹائم میرا دو بجے کا ہے جی سر مجھے اس سے پہلے نکلنا ہے جی جی دو بجے سے پہلے ہمیں گاڑی یہاں چاہیے جی جی جی ٹرافک کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی نکلنا ہوگا جی ہم ایئرپورٹ دو بجے کے بعد پہنچنا ہوگا جی ایئرپورٹ پہنچنے کا سمے ہمیں دو بجے ہے جی جی جی ہمیں ہر حال میں کل گاڑی ہی چاہیے جی آپ چیک کر لیجیے ہمیں متعینہ وقت پر ضرور چاہیے جی ایک بار چیک کر کے کنفرم کر لیجیے جی اوکے ٹھینکس